کچھ عام روایتی پکوان یا کھانے جو ناسک ضلع میں مشہور ہیں وہ بریانی ساگ روٹی سرسوں کے سائے والے اجوائے اور مکئی کی روٹی وغیرہ جیسے روایتی پکوان مشہور ہیں ان پکوانوں کو تیار کرنے کے لیے دھنیا لال مرچ ہلدی گرم مسالے پیاز اور گرم تل کی بہترین تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ضلع اپنی غنی ثقافت اور تاریخ کو بھی ظاہر کرتا ہے جہاں مہا مقامی موسیقی رنگین میلے اور مختلف موازن کا بھی اظہار کیا جاتا ہے اگر آپ ناسک ضلع کا مقبول اور مزے دار کھانا کھانا چاہتے ہیں تو اور معلومات اور اور ٹیسٹ کے لیے ریسٹورینٹ میں بھی جا سکتے ہیں